अ हेल'

आङो न'आवनो जाहानि फिसाज्लानि रिजाल्टआलाय मोजाङानो बेन्थ' सान्दों दा मबे कलेजाव होगोन मबे कलेजा मोजां जागोन बेखोनो आं दा सानबाय थादो नोंस्रालाय मबे कलेजाव होगोन ए जमा आंबो होनोसै नामा उदालगुरियावनो जमा जमा थांलाय फैलाय खालामनो हानाय आरो हारसिं हारसिं दानिया हगारनो गिनायमोनोसै बोथोरफोराबो बारा मोजां नंला नालाय

दा मा कलेजाव होगोन उदालगुरियावलाय नोंस्रा अबे कलेजाव होयो बेयावनो होनोसै बेयावनो होनोसै आंबो हारसिंब्ला आरो थांलाय फैलायब्ला दिगदार जायो ना माब्लाबा अखायाव दा आरो प्राइभेटआव होनोबो फैसाफोराबो फैसाफोरासो प्राइभेटआव होनोबो बे फान्थाव कलेजफोरावनो होनोसै नामा जाहानिया बेखौनोथ' मालायाव लागोन दा लोगोफोरदो रायज्लायलायनानैसो बुंगोन होन्दों माथो मानसियानो मानसियानो माब्लाबा साइन्सआव बुङो माब्लाबा आरो आर्ट्सआव लागोन होनो गोसोआनो थिग जाथ'वाखै बिहा रायज्लायग्रोनोसै

अ बिनिखायनोथ' आंबो जर खामाखै आरो

बिनिखायनो जोङो बारा जर खालामाखै गाव दा माखो मोजां मोननानै माबायोसै लायोसै बियावनो होनोसै बिनखायनो ओं बियावनो बेखोनो बुंदो आङो

नंगौदा औ